हमरा तऽ किछु नहि यऽ हम अकेले छी हमर पुतहु अकेले यऽ घरवला चलि जाइए बाहर बेटो चलि जाइए बाहर तब की तऽ दुगो बकरी यऽ एगो गाय यऽ एगो लेरु यऽ ओहि लेरुकेँ खियेलहुँ कखनो दए देलहुँ कखनो पुतहुओ दए देलक आङ्गनमे कल छै अपन पानि दैत छै चप चप कऽ सानी लगबै छै खाइ छै पियै छै बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर ताहिके बादमे खाना पीना भेल घर बार कयलहुँ ओकरा खाय पियमे हमसब कोई दिक्कत नहि करै छी दुगो पोता यऽ एगो पुतहु यऽ घरवला यऽ बेटा यऽ अपना छी छोटे बड़े छओ आदमी छी तीन टा बकरी यऽ आओर एगो गाय यऽ एगो लेरु यऽ बड़ सुन्दर यऽ बड़ बढ़िआँ यऽ खाना पीना बनैलहुँ सोनैलहुँ ओकर डोरो डाभी राखै छी घरवला रहैए घरेमे बेटो रहैए घरेमे घरके कोई दिक्कत नहि यऽ बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर तब ओहि जानवरके जानवर कहियौ कि बकरी कहियौ कि माल भैस गाय कहियौ जे कहबै से कहियौ लेकिन हमरा जएह आयत सएह हम कहब घर बनैने छी अलग अलग बकरीके अलग यऽ मालक अलग यऽ अपना आरके अलग यऽ अल्बेस्टर देने छी चारो बगल ईटा यऽ आओर बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर छी खाइ छी पिबै छी जोड़ घटाव करै छी बेटा पुतहु करैए बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर ओइमे कोई दिक्कत नहि यऽ दू प्राणी छियै हम बुढ़वा बुढ़िआ तऽ बेटा पुतहु अपन करैए पुतहुओ आर करैए बेटो करैए पोतो करैए चाय बनबै यऽ चाय दए आबैए नाश्ता बनबैए कहलक माँ कऽ पुछि आबहि गऽ जे माँ खेलही कि खेबही लेने आबू तऽ कहलहुँ लेने आ तऽ लेने गेल तऽ खा लेलहुँ बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर तऽ इएह सब होइत छै तऽ आओर की कहब हम हमरा आरके कोई दिक्कत नहि दैए माल मवेशीके कोई दिक्कत नहि जानवर आरके कोई दिक्कत नहि दैए छी आओर की कहब हम